हँ हेलो हाँ चाची की हाल चाल अहाँके एहिठमाँ गाम घरमे जे पानि पीबैत छियै ओ कोन पानि पीबैत छियै आ केहन केहन यऽ पानि कलेके पानि पीबैत छियै ने अच्छा हूँ हूँ अहाँ सबकेँ आब अहाँ सबकेँ गाँव दिस ईनार नहि यऽ पानिके लेल कोनो अगल बगलमे एहन ईनार नहि यऽ जकर पानि लोक पीबैत होय मन्दिर सबमे मन्दिर सबमे ईनार जरूर रहैत छै एकटा कऽ आ पोखरिके पानि आब तऽ अहाँ अहाँ सबकेँ गाँव दिसा मछली पालन सेहो होइया पोखरि सबमे खूब ढेर नबका नबका पोखरि सब बनलै हँ ओ पोखरि पानि पीबैमे यूज नहि करैत छियै या कपड़ा लत्ता साफ करैत छियै आ ओहिमे नहेलक कलेके पानि पर आधारीत छी कलेके पानि सब पीबैत जाइत छै सहए ने पानि पीबै वला प्लान्ट सेहो लगबैत छै आइ काल्हि अहाँ सबकेँ गाँव दिश प्लान्ट लागल छै पानि बला अच्छा अच्छा ओ सरकारी जे नल जल योजना छै ओहिसँ नल जल बला योजना जे यऽ ओ नल चलैया ओकर पानि केहन यऽ पीबै लायक ओ ओकर जे कर्मी छै ओसब साफ सुथरा नहि करैत छै ओकरा अहाँ सबके जे पानि आबैया गन्दा पानि आबैया तऽ ओकरा शीकायत करैत छियै कि नहि शिकायत करैत छियै वार्ड कमीश्नर लगमे कि नहि जे पानि गन्दा आबैया पानि नहि आबैया लेकिन ओहिठमा हमरदम रहैत छै एकटा जकरा अन्दरमे रहैत छै ओ मशीन जकरा जमीनमे गाड़ल हेतै हँ तऽ कले परमे आधारीत छी जलके लेल पानि पीबैमे कलेके पानि बेसी यूज होइया ठीक छै ठीक छै ठीक छै राखु ठीक छै ठीक छै